ہمارے یہاں پہ ایک کاروبار ہے جو بہت چھوٹے سے اسٹاٹ کیا تھا جو صرف ایک دوسرے کے یہاں سے چاول لا کر اسے تھوڑا ریٹ میں بیچتا تھا لیکن آج کے دور میں وہ ابھی پورے علاقے میں سب سے بڑا کاروباری ہے جیسے ہم جانتے ہیں اس کے کہاں سے وہ شروع ہوا تھا وہ پہلے ایک چھوٹے چھوٹے جگہوں سے وہاں سے جیسے چاول گیہوں وہ خرید کر وہ اسے ایک دو بورا کھرید کر وہ اسے ہمارے یہاں سے منڈی لے جاتا تھا وہاں بیچتا تھا وہ دھیرے دھیرے بہت محنت کیا اس کے بعد انہوں نے پھر ایک دوکان ڈالی یہاں پہ جس میں راشن وغیرہ کا سامان مل سکے پھر اس کے بعد وہ پورا راشن سے اسٹاٹ کیا اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کو بڑھایا اور آج کے تاریخ میں بات کرے اس کے بارے میں تو وہ آج کے دور میں پورے ایریا ایک بہت بڑے ایریا کو وہ اپنے پاس سے ہی چھوٹے موٹے جو بھی کاروبار ہیں اس کو اپنے پاس سے سامان وغیرہ دے